جى سر بتائيں جی جی بتائیں جى جى بتائيں

جى سر بالكل جى سر مل جائيں گی بالكل مل جائيں گی آپ بتائيں ابھی فى الحال آپ كہاں پر ہيں اور آپ سے ملاقات كہاں ہو سكتى ہے تاكہ ميں آپ كو ان جگہوں پر لے جا سكوں جی سر ميں بھى جامع مسجد پہ ہوں بس پانچ منٹ ميں ميں آپ كے پاس پہنچ كر كے ميں آپ كو لے جاتا ہوں جى سر بس ميں سمجھ ليجیے ويٹ کیجیے بس ميں آ ہى گيا تھوڑى دير ميں بس پہنچنے والا ہوں ٹھيک ہے سر ٹھيک ہے آتے رہيے آتے رہيں جى سر آپ ہی آپ ہی مدثر صاحب ہيں اوہ سر بتائيں آپ مجھے يہ بتائيں كہ آپ كو كون سى كس طرح كى چيزيں خريدنى ہیں اوہ ہوں جى سر پھر تو ميں آپ كو جو ہے چاندنى چوک بلى ماران كى طرف لے چلتا ہوں چليے ميرے ساتھ وہاں پر سارى چيزيں آپ كو آپ كى من پسند كى چيزيں مل جائيں گى یہ سر یہ یہ ديكھيے سر يہاں سے وہاں تک جو ہے كہيں پر شوز كى دوكان ہے كہيں پر ڈريس ہیں كچھ بھى آپ لے سكتے ہيں جو دل چاہے آپ كا شرٹ لينا ہے تو آپ كو اس شاپ ميں جا سكتے ہيں آپ اور اگر شوز لينے ہيں تو آپ کو يہ اس دوكان پر جو ہے آپ كو شوز مل جائيں گے بڑھيا آپ بتائیے كس ميں جانا پسند كريں گے جى سر پھر آئيے پھر آئيے پھر اس دوكان پر چلتے ہيں سر جى سر بالكل آئيے دوكان نمبر ون تھرٹى تھرى ٹھيک ہے سر آئيے ٹھيک ہے اوکے